ہمارے یہاں دو بہت ہی زیادہ مشہور تہوار ہیں جن میں سے ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے کا نام عید الاضحیٰ ہے یہ دونوں تہوار ہمارے یہاں سب سے بڑے تہوار کے طور پر منائے جاتے ہیں ان دنوں تہوار کے لیے ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں عید الفطر کی بات کریں تو اس کی تیاری ہم رجب اور شعبان سے ہی شروع کر دیتے ہیں اور رمضان آتے ہی اس کی تیاری پورے شباب پر ہوتی ہے اس کی تیاری میں سب سے پہلے ہم کپڑے تیار کرتے ہیں گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں اور جو ذمےدار ہوتے ہیں وہ پورے گھر کے لوگوں کے لیے کپڑے تیار کرتے ہیں امی ابو بازار جاتے ہیں اور گھر کے تمام لوگوں کے لیے اور اپنے لیے بھی الگ الگ طرح کے اچھے اچھے خوبصورت کپڑے لاتے ہیں خوب جم کر لوگ خریداری کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں کہ اس بار عید پر کیا پہنیں گے کیا پکائیں گے اور اس بار عید پر کہاں گھومنے جائیں گے الگ الگ طرح کے لوگ الگ الگ طرح کی پلاننگ کرتے اور منصوبے بناتے ہیں کچھ لوگ جن کے پاس دولت ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر کو چمکانے کی تیاری کرتے ہیں گھر میں نئے نئے پینٹ کراتے ہیں گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے خوب پیسے خرچ کرتے ہیں پھر جیسے جیسے عید قریب ہوتی جاتی ہے تیاریاں تیز ہوتی جاتی ہیں تیاریوں میں وقت خوب لگتا ہے ہمارے گاؤں میں جو مٹی کے گھر ہوتے ہیں ان کے تیاریاں ہی الگ ہوتی ہیں اس گھر کو ہم خوب اچھی طرح صاف کر کے کھیت سے چکنی مٹی لا کر اس سے گھر میں نیا لیپ لگاتے ہیں اور عمدہ عمدہ ڈیزائن بناتے ہیں اور ہمارا مٹی کا گھر بالکل نیا اور چمکدار اور ساتھ میں بہت سے صاف ستھرا لگنے لگتا ہے پھر عید آتی ہے اس دن کا پوچھنا ہی کیا ہے ہم بہت صبح اٹھ جاتے ہیں اور بہت شور ہوتا ہے بچوں کی وجہ سے بچے خوسی میں خوب شور کرتے ہیں نہا دھو کر سب عیدگاہ جاتے ہیں عورتیں گھر میں تیاری کرتی ہیں پھر جب عید کی نماز پڑھ کر وہ لوگ آ جاتے ہیں تو گھر میں الگ الگ طرح کے جو پکوان ہوتے ہیں ان کو سب مل کر کھاتے ہیں بچوں میں عیدیاں تقسیم کی جاتی ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں پھر ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں ملنا جلنا ہوتا ہے ہم خوب مستی کرتے ہیں اور خوب خوشی ہوتی ہے ہمارا تہوار ہم کو بہت پسند ہے